आमच्या देशांत वैजकी सेवा आनी ऑश्पितल हांच्या हांगच्या बद्दल बरें आसा कित्याक म्हणल्यार हांगा तरे तरेच्यो फॅसिलिटी आसा ताका लागून लोकांक बरें पडटा आज काल दुयेंता चड जाला आनी तशी औशधाय बरी बरी येयल्या डॉक्टरूय बरे आसा म्हणून लोकांक बरें पडटा आदल्या काळार डॉक्टर नाशिल्ले म्हणून लोक चडशे मरताले पयलींच्या हेतून बरे बरे बरे अशे कांय लोकांक मेळनासलें म्हणून लोक चडसो दोतोगेर वचोंक पळयनासले आनी पयलींची फॅसिलिटीज खूब कमी आसल्यो म्हणून लोकां कडेन त्यो मॅडिसीन उपलब्ध नासल्यो आनी लोकांकूय चड भायर वचपाक पयशे नासले म्हारगाय चड आसली आनी दुयेंताय तशींच आसली म्हणून लोक आपल्या घरानूच रावताले आतां हॉस्पिटलान तरेतरेची मशिनां येयल्या सगळ्या रोगाचेर उपचार आसात गोवर्मेंट हॉस्पिटलान सुद्दा आतां बरें ट्रिटमेंट दिता म्हणून लोक आज काल जगपा लागल्यात मॅडिसिन फ्री मेळटा लोकांक बी पी शुगर म्हणून लोक आजकाल बरे आसा आदल्या परस आनी परवडटा अशी आज काल लोकांक सुविधा मेळटा लोकांक परवडटा तशे लोक डॉक्टरूय आसात गोवर्मेंटान आतां बरे फेसिलिटी मेळटा कोविडाच्या टायमार आमचो अनुभव असो आसा की आमी सुद्दां बरे त्रास काडले कित्याक म्हटल्यार सगळींच दुकानां बंद खावपाक पिवपाक सगळेंच प्रॉब्लेम कशें जालें पयशे आसले पूण खावपाक काय नासलें अशी परिस्थिती जाली पूण करतले तरी किदें तो टायमूच तसो आसलो ताका लागून आमकां तशे रावपाचे पडलें कोण कोणागेर येयनासलो कोण कोणांगडा उलयनासलो एकामकांकडा हे खूब त्रास वायट दीस आसले ते गवर्मेंटान सुद्दां आमकां मेडिसीन उपलब्ध केल्ली त्यो सुद्दा आमी घेतल्यो तरी सुद्दा लोक खूब भिवन भिवन रावले जाणट्याक भुरग्यांक चड भिवपाची गरज आसली अशी सांगून लोकांक चड तांकां घरानच दवरपाचें अशें ठरयलें कामाक वचपाक येवपाक खूब प्रॉब्लेम जालें क्षेत्रांत बरे भलायकी खातीर काम सगळें बंद आसलें कंपनीन पयशे दिवना पगार ना कांय ना पूण आमी करतलीं तरी कितें बसी ना येवपा वचपा खूब प्रॉब्लेम जालें आमच्या क्षेत्रांत बरी भलायकी मेळोवपा खातीर खूब सुदारणां करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता हांगासर कचरो उडोवपाक रस्तो हे ते सगळें कांयच अशें बरें ना पूण आमच्या मंत्र्यान बरें करपाचे अशें आमकां दिसता कांयच सुदारणां गांवान आजून जाल्लीं ना कांयच सुदारणां आजून आमच्या गांवांत जाली ना सुदारणां करपाची खूब गरज आसा